हिक हज़ार यारहं वीह हज़ार टे सौ हिक हिक लख टेहतरि हज़ार पंज लख पंजवीह हज़ार नव लख यारहं हज़ार पंज सौ